नैजिद' जानुवारी नैरोजा जिथाम नैजि जुन नैरोजा नैजि बा जुन नैरोजा थाम जिबा आगष्ट' नैरोजा जिबा बा सेप्तेम्बर नैरोजा जिनै